जी हा बचपन खां मां आर्ट जी क्लास में मां भाग वतो आहे ऐं क्लास वन खो क्लास टेन में क्लास में आर्ट जी आर्ट जी वर्कशॉप में काफ़ी मतिलबु आर्ट ठाही आहे और हुन में काफ़ी इंट्रेस्टिंग विषय आहे इहो